हैलो बस ठीक ठाक नमस्ते नमस्ते केह् प्रॉब्लम ऐ होई दी मतलब घट्ट करी सकदा एह् जां एह् कम्म निं करी सकदे याद निं होंदा एह्दे आस्तै बच्चें दे मां प्यो कन्नै ते थोह्ड़ा जेहा लाड प्यार कन्नै समझाना ते नेईं ढाई एम एल दा इंजेक्शन ऐ मतलब अपने पास्सै दा मोटिवेशन मिली ते मतलब डीमोटिवेट निं करना मोटिवेट करना ते पेरेंट्स कन्नै मिलना ते पेरेंट्स गी थोह्ड़ा जेहा ध्यान रक्खना बच्चे उप्पर नेईं पढ़ने आस्तै ते शाबाशी देओ उनेंगी शाबाशी जेह्की ऐ ते बच्चें ताहीं शाबाशी जेह्की ऐ ते बड़ी दूर तक उ'नेंगी अग्गें लेइयै जंदे ते डीमोटिवेट बी नेईं करदे नेईं डांट डांटना नेईं सिर्फ मोटिवेट करना ते इं'दा हौंसला बधाना ते कम्म बी दस्सना उ'नेंगी ऐ जेह्का कम्म थोह्ड़ा जेहा कम्म शैल करना फ्ही स्टार होई गे कॉपी उप्पर टॉफी होई गेई टाफी बनाइयै देई ओड़ी एह् थुआढ़ा ईनाम आई गेआ कुदै नोट बनाइयै देई ओड़ेआ

ते इस तरीके कन्नै बच्चे थोह्ड़े जेह् अटैंटिव रौंह्दे क्लॉस च फ्ही ध्यान दिंदे कि असेंगी बी शाबाशी लब्भनी ऐ होंदा केह् जेह्का कमजोर बच्चा होंदा